ریاست کا ثقافتی اور فنی ورثہ وقت کے ساتھ اس طرح بدلا ہے کہ لوگوں کے رہن سہن میں طور طریقوں میں کچھ یوروپی رنگ کی فضا اور کچھ یوروپی رنگ کا بھی اثر دیکھنے کو ملا ہے جیسے یہاں پر انگریزی حکومت رہی تو کچھ چیزیں انگریزوں سے قبول کی گئیں جیسے چائے پہلے ہندوستانی وراثت میں چائے اور ہندوستان کی ثقافت میں چائے کا رول نہیں تھا لوگ دودھ پیتے تھے چھاچھ پیتے تھے مٹھائی کا استعمال کرتے تھے لیکن انگریزوں نے چائے کے شوق کو ہندوستانیوں میں عام رواج دلایا اس کے بعد انگریزوں نے سگریٹ نوشی کی طرف ہندوستانیوں کو لگایا پہلے یہاں پر پتنگ بازی اور گھڑ سواری اور تیر اندازی اور یہ سارے شوق ہندوستانی کے اندر تھے لیکن برطانوی اور انگریزی کلچر کے اور ثقافت کے یہاں پر آنے سے کلچر کا جو لین دین ہے وہ ہوا اسی طرح سے یہاں کے لوگ جب بیرونِ ملک گئے تو انہوں نے وہاں کے کلچر کو وہاں کے ثقافت کو وہاں کی فنی ورثے کو دیکھا جس طرح سے باہر سے کچھ چیزیں یہاں لے کر آئے اور پھر وہ یہاں پر فروغ پائیں جیسے کہ فائن آرٹس فائن آرٹس کے یہاں کی کوئی وہ نہیں ہے بلکہ باہر کی ہے لیکن اس سے پہلے یہاں جو فائن آرٹس ہوا کرتی تھی وہ خالص ہندوستانی ہے لیکن اٹلی میں اور فرانس اور جرمن میں جو فائن آرٹس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بالکل ہندوستانی فائن آرٹ سے مختلف ہے وہاں کے فائن آرٹس میں وہاں کے کلچر میں وہاں کے ثقافت میں رہن سہن طور طریقوں میں سب میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے